میں نے علی گڑھ سے دہلی کی ٹکٹ بک کی میرا آئی ڈی نمبر تین چار پانچ پانچ چھ ہے اور اس میں میں نے ترمیم یہ کی ہے کہ تین سواریاں ایک ساتھ ہم نے جو ہے منتخب کی تھیں اس کا آپشن چنا تھا لیکن ایک سواری کا ایک ٹکٹ اس میں کم کرنا ہے اور میں نے اس کو کم کیا ہے میں یہ دوبارہ جو ہے چیک کرنا چاہتا ہوں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک سے تبدیل ہو گیا ہے اور میرے ٹکٹ میں جو ترمیم میں چاہتا ہوں وہ ہو گئی ہے یا نہیں اور میرے ریفنڈ مجھے جو ہے وہ مل جائے گا یا نہیں